हेलो आप परिवहन एजेंसी से बात कर रहे हैं मेंने आप के यहाँ से एक गाड़ी बुक की थी मुझे उस गाड़ी की शिकायत करनी थी मेंने आप की गाड़ी मंगवाया था मिनाल मॉल से रेलवे इस्टेसन जाने के लिए और वो गाड़ी बहुत लेट आई जैसे ही मैं गाड़ी के अंदर बैठा उसकी सीट फटी हुई थी और गाड़ी के अंदर बहुत कचरा था जैसे ही मैं गाड़ी में बैठ के चला गाड़ी कुछ दूर चलने के बाद पंचर हो गई जिस से मेरी ट्रेन छूटते छूटते बची आप किस तरह से गाड़यों का संचालन कर रहे हैं कृपया आप मेरी शिकायत पर ध्यान दीजिए